भुल्ली जाना हां जी मैडम जी हां नमस्ते बस ठीक ऐ छब्बी जनवरी आवा दी केह् केह् प्रोग्राम करने न हां हां रिफ्रैशमेंट बी हून नाश्ता पानी बी देना उ'नेंगी ओह् इक डोगरी आइटम होनी चाहिदी जियां भला सपाइया होई गेआ पंजाबी गाना होई गेआ एह् देस ऐ वीर जवानें का ओह् होर हां ते उ'नेंगी हां ते देश भगती दे गान गून देश भगती दे बारे च बी इक होई जाना चाहिदा एह् साढ़ा देश ऐ बड़ा सुहाना इ'यां ते कोई डांस डूंस होई जान ते पंज छे साढ़ी जेह्ड़ियां ओह् करदा ओह् होने चाहिदे न हां हां हां हां पूरे टैमें दा सब कुछ होई जाह्ग ठीक ऐ